हलो दीदी हा किथे सोनजी खरींदारी क करणु हलूं पाण असांजे घर में शादी आहे ने त मूंखे सोन वठिणो आहे त तव्हां मूंखे बुधायंदा किथे सोन सुठो मिलंदो आहे तव्हांजे हा त तव्हां मूंखे बुधायंदव कहिंड़े हंधि सुठो सोन मिलंदो आहे वाजबी अघि ते मिलंदो आहे हा त पाण हलूं हा हा पाणि सोन वठंदासीं छाकणि असांजे घरु शादी आहे न हिन करे हा त हलो हा मूंखे बि वठिणा अहिनि वॻा त पाण वॻा बि वठंदासीं पहिरां सोन वठी अचूं त पोइ पाण वॻा वठंणु बि हलंदासीं मूंखे ई हा मूंखे आहे न ॾाढो सुञातल आहिनि मूंखे दुकानूं हुते पाण हली करे वॻा वठंदासीं छा वठिणो आहे हा हा हा चोली व हा अने ॾिसो तव्हांखे चोली खपे नी त महेक साड़ीअ मां पाण वठी ईंदासीं हुते ॾाढी मस्तु चणिया चोली अने साड़ी दुपटा ॾाढा मस्तु मिलंदा अहिनि वर्क़ जा भर्थ बर्थ ॾाढो सुठो मिलंदो आहे ऐं कुर्तियूं कुर्तियूं पाणे ड्रीम गर्ल मां वठी ईंदासीं हू हुन शॉप ते ॾाढी सुठियूं कुर्तियूं वेस्टर्न में सभु सुठो मिलंदो आहे हा त तव्हांखे तव्हां हा पहिला पाण सोन वठी ईंदासीं पाण हा अने अने ॿियो तव्हांखे चो हा हा हा हिय ॻाल्हि बि सची आहे ॾिस हा सोन ॾिसणु वेंदासीं त हुते देरि बि त लगंदी नी इलाही ॾिसूं पसंदि कयूं पाण पांहिंजी रीते हा सची ॻाल्हि आहे हाणे पाण कपिड़ा वठिणु हलूं पांहिंजो सोन वठिजी वियो आहे त हाणे पाण कपिड़ा वठिणु हलूं हा हा हा हा त पाण हलूं शॉपिंग करणु हलूं था हा सही आहे पाण हलो पोइ हा शॉपिंग करणु फ़ाइदो बि हा सची ॻाल्हि हा ॿई गॾु वठंदासीं त फ़ाइदो बि ॾाढो पवंदो अने मुंहिंजा आहे न सभु सुञातल सुञातल बि अहिनि हा हा त पोइ हलूं उच्चा वॻा पाण डोली वारो आहे न ही डोली सिलेक्शन वारो हुते ॾाढा मस्तु मिलंदो अथव उच्चा वॻा वयांव जा हा हुते

हा हा हुते सभु मिलंदो धाधरा घाधरा चोली बि मिलंदा अने हाणे पटियाला स स्टाइल जो न मिलंदो आ कुरितो कुरितो अने शरारा मिलंदो हा हा साड़ी बि सुठियूं मिलंदियूं अहिनि हा हा पाण हलंदासीं पाण ॾिसंदासीं हा न तव्हांजी नूअ बि हुते सुठा वॻा मिलीवेंदव पाणि तां हुन लाइ बि वठिजो सभु वॻा बॻा हुते मस्तु मिली वेंदव हा न हू त हा न हा हा सुञाणमि हुते आहिनि ॾिए वठिजा बि कपिड़ा तव्हांखे हा हा अने ॾिए वठि हा ॾिए वठिजा बि वॻा मिलंदाव त तव्हांखे कंहिखे ॾिए वठि करिणी हुजे त पाण हुतां ई वठंदासीं हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हलूं था पाण हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पक पक हा हा हा हा भेण जय झूलेलाल